गेलेनाया जाबाय मोनसे जोंनि सुबुं देहानि सम्पद जों गेलेनायजों गावनि गासै दुखु दाहा मेंनाय गासै जेंनानिफ्राय जोङो गोजोन थानो हायो गेलेनायजों जों गामि गफानि गोबां खामानि मावनानै थाग्रा सुबुंफोरा गाव गावनि मुखुब देहायारि मेंनायखौ दानदिसे सम जों बयबो जयै गावजों गाव गेलेलायनानै मोनसे गोजोन मेंनाय देहाखौ बावगारनो थाखाय गेलेनाया जोबोर जोंनो हेफाजाब होयो गेलेनायनि गेजेरजों जों गामि गफाफोराव जोंनि रायजो राजा बयबो जयै खौसेयै गोरोबलायनानै थालायनो हायो बियो जोंनि देहाखौ गोख्रों आरो देहायाव बेराम गैयै खालामनानै जोंनि देहाखौ राफोद खालामनानै दोनो गेलेनायनि गेजेरजों जों गोबां बेराम आजार जानायनिफ्राय गावखौ संरैखा खालामनानै लानो हायो गेलेनायनि गेजेरजों जों गामि गफाफोरनिफ्राय बेबायदि मोजां मोजां गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो गोजौ फारसे गेलेनाय बायदिआरि बादायलायनायाव गेलेनानै गावखौ मुंदांखा एबा जोंनि हादोरनि थाखाय मोजां सिनायथि होनो थाखाय जों गोबां हेफाजाब मोनो